हाँ जी रजत कुमार बात कर रहा हूँ हाँ जी हो जाएगी आप ही ले आना कोई ना उसको चेंज देंगे नया वर्जन नया वर्जन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे उसमें जो अभी लेटेस्ट है उसको डाल देंगे हम हाँ दुकान पे ही आना पड़ेगा आपको लैपटॉप लेके आप कब तक आ सकते हो नहीं नहीं मैं आज तो नहीं आ सकता नहीं उस का कोई इश्यू नहीं है लेकिन आपको आना पड़ेगा जब आपको टाइम मिले तब आ जाना हाँ वो तो है लेकिन तो ऐसा करो आप अभी आ जाओ उसमें नहीं लगेगा इतना टाइम कब तक आना कब तक आयेंगे फिर कब आना है आज ही आना है या फिर कल हाँ ऐसा करता हूँ मैं मेरा इस टाइप का एक बंदा है उसको भेज देता हूँ वो आपके वहाँ से ले आएगा और फिर अपन देख लेंगे उसको फिर बता देंगे हाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा नहीं सर्विस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वो वारंटी है उसकी तो वारंटी मिलेगी गारंटी अलग है वारंटी अलग है तो वारंटी मिलेगी उसको यदि प्रॉब्लम हुई तो हम दोबारा से उसको वारंटी पीरियड में होगा तो हम चेंज कर देंगे चार्ज वो तो आप उसपे लैपटॉप पे निर्भर करता है कि कौन सा वर्जन उसमें चल रहा है कौन सा अपन को डालना है हाँ तो उसको हम अपडेट कर देंगे उसमें नया वाला डाल देंगे उसका अलग से चार्ज है फिर सर्विस का भी अलग से चार्ज है ना इलेवन कर देंगे उसमें वर्जन लेटेस्ट वर्जन में जो होगा उसको ही डाल देंगे चार्ज वो तो उसी हिसाब से है ना लैपटॉप को देख के पता चले कौन सी कंपनी का आपका लैपटॉप है हाँ तो उसका छः हजार के समथिंग में हो जाएगा नहीं नहीं इतना ज़्यादा नहीं है और उसमें थोड़ा बहुत कर लेंगे वो यदि होगा तो नहीं छः हजार के समथिंग में ही होगा हाँ तो थोड़ा बहुत तो कर लेंगे हाँ तो हम उसकी वारंटी भी तो दे रहे है ना आपको यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो बाद में हाँ तो गारंटी तो अलग हो जाती है वारंटी अलग मैं भेज देता हूँ अभी पंद्रह बीस मिनट में आपके पास